لكھنؤ میں ہے كچھ قابلیں جگہ ہیں جیسے کہ حضرت گنج ہے وہاں آپ چلے جائیں بہت ہی بہترین گھومنے پھرنے كا جگہ ہے اور امین آباد ماركیٹ بھی ہے وہاں بھی آپ كو جو ہے بہت بہترین سامان وغیرہ بہت سستے چیز میں آپ كو مل جائے گا سستی سستی چیزیں وہاں مل جاتی ہیں اور پھر آپ امبیڈكر پارک لیں امبیڈ كر پارک بھی بہت بہترین لمبا چوڑا سطح ہے ان میں بھی گھومنے پھرنے بہت سے لوگ وہاں آتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں سیر و تفریح كرتے ہیں پھر چڑیا گھر ہے چڑیا گھر بھی بہت بہترین بہت سے الگ الگ طرح طرح كے ان كے اندر جانور ہیں لولو مال جو ابھی بھارت كے سب سے بڑا مال مانا جاتا ہے یہ بھی لكھںؤ كے اندر آپ كو ملے گا اس كے بعد آپ كو گھنٹہ گھر ہوگیا جہاں پہ گھنٹہ گھر ہے وہاں پہ بھی ابھی تو وہاں پہ سب سے مشہور ایرانی چائے چلتی ہے بہت ہی بہترین مانا جاتا ہے وہاں پر ایرانی چائے بہت ہی تگڑا اور یہ کون چائے ہے كیا كہتے ہیں یہ آپ كا لے لیں راج واڑی چائے چلتی ہے پھر وہیں پر آپ كو مل جائے گا امام باڑہ جو سال میں ایک مرتبہ كچھ پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں یہ جب ہم كیا كہتے ہے محرم كا سمئے آتا ہے تو وہاں پہ بھی بہت سارا طرح طرح كا پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں تو لكھنؤ میں بہت ساری چی جگہ ایسے ہیں جہاں پہ بہت ہی بہترین چیز دیكھنے كو ملتا ہے اور بہت ہی زبردست وہاں كا نظام ہوتا ہے